अठ लख अठावीह हज़ार चारि लख तेतालीह हज़ार ॿ लख ॿावीह हज़ार हिकु लख टे हज़ार ऐं हिकु लख सतासी हज़ार